जि सोलोंजेननाया जान्जियाव जि गाननायनिफ्रायनो आङो जोंथ' आरो आगोलाव फेन खान्दा खान्दा हान्थुसिम आगोलनि गाननायफ्रा हान्थुसिम खान्दा खान्दामोन जों उन्दै समाव दानासो मडेला बेलेग जादों फेन खान्दा खान्दा गाननानै जोङो इसफुथिं माने इसफुथिंबो नङा खोमा गोनां गस्लासो गानोमोन जों

खोमा गोनां गस्ला गानग्रामोन आगोलाव बेदि गाननायनिफ्रायनो जि दानो सोलोंबोदों जोङो मालायसो फोरोंदों बेबो उन्दैनिफ्रायनो जोङो आगर सुनाय फालि फिसा फिसा लायै लायै लामा लामा जोङो आगर सुयोमोन ओरैनो स्कुलाव ज' ज' थाङो बस्था लायै लायै हायाव जिरायनानै जोङो लेखा फरायहैयोमोन रोङासै ओरैनो एसे एनै सोलोंनानै गोदाव सोराव जाबाय फोरोंनायबो गद गैया न'आव बिमा बिफाफ्राबो गद गैया उन्दैआवनो बिमा थैजानाय बिमा थैनायखौनो जों मिन्थिबावा बिफा दं बिबौ दं बिसोरसो फेदेरदों होमब्लाबो दानायफोरखौ सोलोंनायफोरखौ जोंनि बिमानि बिनानावफ्रा फोरोंदों उन्दैनिफ्रायनो होमब्लाबो जोङो रोंबोबाय आरो आङो रोंबोबाय मालाय फोरोंनायावनो दायै दायै ओरैनो फिसा जि सोंनानै होग्रोबाय सोलोंबाय जेवजा जनाय नो सोनोबो रोङा नो सोनानै रासोआव सोनो रोङा बेबायदि दाबोनांदों ओरैनो बेफोरखौ खर' खाथुबबाय दुगैनायाव मोदोम मान्जिला बायबाय जान्जि खास'ला बायबाय ना गुरहैयो ना हमो बेफोरावबो जोङो जान्जि खाथे खाथे फेन खान्दा खान्दा गाननानै जान्जि खाथे खाथे जों दानाय जिखोनो खाथेनानै हमोमोन जों गुरोमोन आरो एसे देरबाय जेरबायाव जि गानबाय आगर जि दानो हाय हाय सोलोंबाय जोङो जि दानानै मालाय फोरोंनायखौनो आगर ओरैनो गनसि गंनै गंथाम लायै लायै सोलों सोलों सोलों रोंलांबाय फारसेनिफ्रायनो रोंनानै देरबोबाय देरबाय नै हाबा जाबाय गथ' गथाइ खांबाय गथ' गथाइ खांनानैबो जोङो बहुद जि दाबाय गामसा हाबा जानायनिफ्रायसो जि दानो रोंदों हौवानो नांगौबा गामसा दाबाय सयखान सातखान आठखान गाहाम गांब्रै गांथाम बेबायदि दायै दायै हौवाफोरनो जि गानहोबाय गामसा गोथां गोथां गामसा गोथांआसो समायोब्ला मानसिफोरनाव दख'ना गोथांआसो समायोब्ला बेलेग कालारा मोजां नुवा दाबोथ' जों गोथां गाबखोसो गानखायो गोमो गोथां बेखोसो गानो जों आगर एरनाय एरनायफोरखौ बारा हाया दासिमबो दालाय आरो मानो हाबावनो बुरैनानैलाय रोंला जेबो जेबो रोंला होनजायो बायनानैसो लाङो दा सिगाङावनो दानायफ्रा गांसे गांनै दंबावोसो बेफोरखौ माहा गाननो हाबावनो गाननो हाला जों दा सिगांनि जि फोरा जाबनानै दायोमोनना आलुवा खुन्दुं दा बे दानि बादि खुन्दुं नङा दानियालाय पलेसटारनो थाइलेन्दनो फखुवानो फाद खुन्दुंनो दानि खुन्दुआं बेलेग सिगांनिया बेलेग सिगांनिया जाबनांगौ माइदि होनांगौ थुननांगौ माबायाव मा होनो बबिन थ' गैया बै फबाय ना मा होनोमोन फिसा फिसा गथा गथा बहाय थुनोमोन आगोलाव बाव थुननानै सोङोमोन आरो दर दर दर नो खादिनाव सोनानै जाबनाय खुन्दुं गिदिद गिदिद रोङाब्लाबो रोंगोन बहाय ज'आबो बाहाय मोसौ फागाबायदिसो नै सोंबाय नै दाबाय जि माब्लाबा जबाल'सो खाथेदो नस्थ' जायामोन आरो आगोलनि जाबनाय जि दानाया खिन्थु गाननो हाया दानि मानसिया जोंबो गाननो हाला दाथ' जों बुरैबाय बिदि जि गिलिरखो गाननो हाखाला आगोलनासो गानोमोन दा जों ओरैनो हाथाइनि जि गोबा गोबा बायनानैसो गानो गस्ला जि गोबा गोबा सो गानो दा जों हाला रोजा जिखौ लानो हाला सिगाङावब्ला जों गानबोबाय ख्रां ख्रां माइदि होनाय आदै बेरग्रावलायनाय गानोमोन आगोलनि बोराइ बोराइफ्रा जों नुदों उन्दै उन्दैआव दायोथ' नुस्राला नुला दा बेफोरबायदि खुन्दुं जाबनायबो नुला जि दानाय नुला गासिबो हाथाइनि लसै सोरथो जि दाबावनो दायो दानि गथ'फ्राथ' रावबो जि दानो रोंखाया जोंनि फिसाजोआनो हाबा जानानै थांबाय जि होननानै दाफेराखै गामसा जेने थेने फोरोंनानै हरनो हाबाय बिजामादैनो सयखान गामसा दाना नै हरफानो हाबाय आं सोलोंनानै बोरैथो दानो मोनबावनो इथिं क्लासफ्राव थांबाय थानाय ओरैनो मोनाबोखायो आरो बेसेबा गोजानाव थांनाय क्लास खालामहैनाय जायगायावबो नङा मेंबोखायो फैदो मेंफैखाबाय सानानो थ्रोब सारिथासो जाबोखायो सोलोंनोबो मोना दानोबो मोना ओरैनोसो हाबा जालाय लांबाय जों गोदो बिमा बिफाया दानानै लुनानै बेसां गानबोदों जोमबोदों जों हाथाइनि गानफेरामोन्थ' नंगौ हर ससेयाव जोङो माइ सौओमोन माइ सौसे सौनानै जोङो जि दायोमोन ओंखाम सङै खावै बिहाव बिखुनजोनो जाहोनांगौ जि दाना गावबावदोंसोन दानि मानसिफ्राथ' बिदि सोलिया रावबो दानो रोङा दायो जि दानो टाइमानो थोआब्ला गथ'फोरखौ स्कुलाव दोनलांनागौ गथ'खौ गजासे नेबाय था जिरायलायबाय थायो ओमफ्राय फैदो क्लास गनाय लोगो लोगो दुगैबाय लोब्बाय उन्दुना थाबाय दानि मानसिफोरना बिदिसो गासिबो बेबादिनो गोजा हौवाफोरखौ हागौ हाया थाखा फैसा सोरांब्लानो नांगौ गाननो जोमनो मोजां मोजां बुस्थु नांगौ दायोथ' नै अनलाइन सफैदों गाबोन नांगौ दिनै नांगौ दुइ हाजार तिन हाजार हाजारसे फन्द्रस' बिदिनि नङाब्ला गाना जोंनालाय गोदो दुइस'फोरनि खुन्दुं बायनायानो मेरला गाननोबो थोयो जोमनोबो थोयो खुन्दुं सेरसे सेरसेथ' फानामोन आगोलाव बान्डोल हिसाबसोमोन बान्डोलैसो फानोमोन दख'नाबो दादो गामसाबो दादो आग्लायब्ला जोमग्राफोरबो दालाबायदो मेरला आग्लायनाय दानासो जिबो दाया दाया खुन्दु़बो बाया खुन्दुंआबो दाम गोसा जाबाय खुन्दुं दामगोसा जायफोर दाबाय गोदो दादोंब्लाबो जोङो जि गांसे फानफेराखै गामसा गांसे फानफेराखै गानजोबो जोमजोबो दायै दायै लाना दानि बायदि खम्बल थसब जों उन्दुनो मोनाखै जोंना सिमा दायोमोन बनानै उन्दुनो सिमा दानानै जोमोमोन जि गिदिर गिदिर दायो उलफोरखौबो दायो सुखांनानै गरखा गंथाम गंब्रै सुखांलायनानै बेनो जायोमोन जोंना दायोसो खम्बल जोमनो मोन्दों खम्बलखोनो जोमनो मोनफेराखै दायोसो साबसिननिफ्राय हामसिन थसबाव उन्दुआब्ला मोदोम सानाय खम्बल जोमाब्ला गोजांनाय बिदि जाबाय आरो नङाब्लाथ' जोङो खस्थ'यैनो दख'ना सुरिखौनो जोमो गोजांब्ला दुगैनानै फोरानब्लाथाय उन्दुनाय समाव खननानै जोमो दानियासो गोदान गोदान एसे जोमब्लाथाय जोमला एसे जोमब्लाथाय जोमला गोदान गोदान फारसेनिफ्राय नांगौ जायो हौवाफ्रा होनो हायोना हाया बेखौ सानबाय थाया गावबागाव खस्थ' खालामला गानो जोमो फारसेनिफ्रायनो दे माथो रायज्लायबावनो आरो दानाय लुनायखौसो बुंखाबाय सिगांआवबो बुंखाजोब्बाय संनायनि खावनायनि मैगंनि थाइगंनि दालाय ओरैनोसो जिरायबाय थादों खोथायाबो जेबो गैखाला रायज्लायनोबो बेफोरबायदिखौ जों खोनाफेराखै रायज्लायफेराखै दोनैसो रायज्लायफेरनोबो मोन्दों आरो मबाइलफोरखौनो जों दांनो रोङा जाम्बि मानसि नालाय अबावबा सेरबा बन्द' जायो अबावबा सेरबा सोरनावबा थांगोन मबाइल गिदोरखौ लानो रोङा मबाइल फिसाखौ हासाबो एसे मबाइल गिदोरखौ रोङा अबावबा सेरबा अबावबा थांगोन बन्द'बो खालामनो मानो सोरबाफोर हरब्लाबो हमनोबो रोंला मायाव बुयो मायाव दानो मिथिया मबाइल फिसाखौनदेन हाजोबो हरनोबो हागोन लक बन्द'बाबो हागोन जेबोखौबो हाजोबगोन ओरै फिसाफ्रासो मोजां दाबायदियाव गिदोर मबाइल लानांगौब्ला गोग्लैनानैसो गावजोबगोन आंजों जेबो रोंला जोब्बाय आंनि खोथा रायज्लायनाया रायज्लायबाय थानो टाइम गैला ओरैनैसो लाबाय थानाय जाबाय बिस मिनिट ना मा होनदोंमोन मा रायज्लायबावनो जेबोथ' रायज्लायनो रोङा नायग्राया खाथियाव फैब्ला बन्द' खालामसै ओरैनसो सिरि थाबाय थाबाय आं रायज्लायनोबो रोंखाला दहायबो थांगदों नो दाबो थांग'दोंना मादों मिथिया मन्दिर लांगोनायाव ओरैनो जिरायनानै थेनथ'नानैसो थाबाय थानाय जाबाय

रोंलाबो माथो रायज्लायनो